मधुबनीके मौसम बहुत नीक छै आओर हवो सभ बहुत नीक इम्हरका छै मतलब जे कहियौ बहुत नीक छै आओर कथी कहै छै इम्हरका जेना धुपेके लऽ लियै तऽ धुप तऽ बहुत जादा अभी छै लेकिन इहो छै जे मतलब धुप छै तऽ फेर ठीक भऽ जाइ छै तऽ लेकिन इहो छै ठिकाना नहि छै बारिशे होइ छै तऽ लगातार बहुत जादा एते जादा बारिश होइ छै जे बाढ़ि सभ अबैके सम्भावना भऽ जाइ छै इहाॅं तक कि आबि जाइ छै लेकिन धुप होइ छै तऽ धूपोके बहुत मतलब बहुत जादा कऽ दै छै इन्सानकेॅं मतलब निकलनाई मुश्किल कऽ दै छै आओर कथी कहै छै हवो सभ बहुत नीक छै जे तऽ हवा सभ एते बहै छै जे मतलब आब ने मतलब माटिके घर होवऽ लगलै मतलब ईटा सभक घर होवऽ लगलै लेकिन घर जिनको अखनो घर सभ बढ़ियाँ नहि छनि हुनका टुटि जाइ छै ई सभ लऽ कऽ थोड़ा छै लेकिन तैयो बाहरसँ हवासँ नीक गाँवक हवा छै जे मतलब लोक शरीरमे लागितो छै तऽ किछु खरापी नहि करै छै सही बुझाई छै कलम गाछी ई सभ तऽ बहुत ई समैझ जइयौ जे एते नीक मौसम लागत जे मतलब होएत कि मतलब घर पर नहि जाउ वही पर बैसल रहू आओर मतलब इएह सभ आब लेकिन बाहर के देखियौ तऽ बाहरके बहुत मतलब ओ छै मतलब बाहरमे अहाँ बाहर नहि निकलि सकै छी रुमे मे मतलब हवा जे बात छै रुम के जे हवा छै बाहरमे हवा बढ़ियाँ रहै छै बाहर के हवा बिल्कुल नहि अच्छा रहै छै इहाॅं तक देखलहुँ गाँवमे तऽ बाहर के हवा एते नीक रहै छै लोक चौबीसो घण्टा बाहरेमे गाछे वृक्षमे रहैया से मतलब गर्मीकेँ समयमे वएह रहै छै ठण्डीमे तऽ वैसे भी ठीक छै ठण्डियो मे मौसम बहुत नीक रहै छै आओर गर्मियोमे लेकिन इएह छै बारिश सभके कोनो ठिकाना नहि छै टाइम के कोनो नहि छै आब पहिले जे होइ छलै टाइम सँ हरेक चीज जेना बारिशके मौसममे बारिश होइ छलै धुपके मौसममे धुप होइ छलै हवाके मौसममे हवा होइ छलै जेना आम सभके जे मौसम होइ छै ओहि समयमे हवा अबै छलै लेकिन अखन कोनो ठिकाना नहि छियै कखनो किछो भऽ सकैया बारिशो कखनो आबि सकैया कोनो ठीक नहि छै आओर कथी कहै छै ओहो सभकेँ हवो सभके कोनो ठिकान नहि छै आ फेरो मतलब इहो जे मतलब देखियौ